असांजे घरु लैंडलाइन इंटरनेट कनैक्शन जीओ जो लॻियलु आहे जीओ जी सर्विस हूंअं त ॾाढी सुठी हूंदी आहे पर अॼुकल्ह हुन जी स्पीड ॾाढो ॾाढी लो थी वई आहे जंहिंमें असांखे इलाही दिक़तूं दिक़तूं रुकावटूं अचनि थी ॿारनि खे पंहिंजे स्कूल जे कम में ऐं असांखे पंहिंजे ऑफिस जे कम में त छा तव्हां इहे रुकावटूं सही करे सघो था मुंहिंजो आईडी नम्बर आहे ॿुड़ी टे पंज छह सत नव नव हिकु ऐं मुंहिंजो उहो आईडी रजिस्ट्रेशन नम्बर आहे पंज छह अठ नव ॿुड़ी ॿुड़ी छह तव्हां इहे जांचे करे मुंहिंजो कनैक्शन जो असरु सही करे छॾियो रुकावटूं जीअं ख़तम थी वञनि ऐं इंटरनेट कनैक्शन जी स्पीड सही हुजे